आमचे एडुकेशन आनी फॉरेन कंट्री एडुकेशन खूब डिफरंट आसा आमचें एड्युकेशन कशी आसा फक्त इंग्लीशूच शिकयता तेच्या बरोबर कोंकणी मराठी बीन शिकोवपाक जाय फॉरेन कंट्रीर कशें प्रॅक्टीकल तशें थियरी बीन घेवता ग्रावंडार व्हरून ही शिकयता बीन आमचे फक्त क्लासीन बरोवप दिवप हें घाल स्पेलिंग मिस्टेक आसा कांय ना ती पळोवपाक जाय हें करा प्रत्येक भुरग्याक एक धा धा मिनटां दिवन तें इमप्रुवमेंट करूंक जाय इंग्लीश तेची तशी कोंकणी मराठी हिंदी सगळे लॅंग्वेजी शिकोंक जाय आनी फॉरेन कंट्रीन कशें सगळें हें करून बरें हें करतात तशेंच आमचें इंडियेन आतां हिंदी मराठी बरोबर कोंकणीय बी येवंक जाय